हांवें हालींच एमजॉना वयरसून बोटाचो हेडफोन ऑडर केल्लो आनी म्हाका तो खूब कमी प्रायजार गावलो ताजो कलर इतलो सुंदर आशिल्लो की म्हाका खुबशा लोकांनी विचारलो तशेंच पयशा प्रमाणे ताजी आवाजाची कॉलिटी लेगीत खूब सुंदर आशिल्ली आनी प्ले बॅक टायम लेगीत तीन वरां आसा